पानिके छानयके लेल घरेलू उपाय हम ई करै छियै जे पानिके हम मटकामे राखि मने रखै छियै छन्नासँ छानि दै छियै या कपड़ासँ बान्हि दै छियै एकदम शुद्ध पानि अनलहुँ आ ओहि पानिके मटकामे रखलहुँ या बालटिन डिब्बा जे भी छै ओकरा साफ सफाइ शुद्धसँ ओकरा धोइ धाइ कऽ ओहिमे रखलहुँ आ पानिकेँ छन्नासँ छानि देलहुँ या कपड़ा सूतीबला रहल या कोनो कपड़ा रहल ओहिसँ छानि कऽ ओहिमे रखलहुँ आ पानिके शुद्ध रहै छै या कोनो इलेक्ट्रॉनिक वला लगा देलहुँ जे ओहिओमे पानि रहल शुद्ध ओ पानिसभ पीलहुँ ओना तऽ हमरासभके गाँवमे कल छै कलके पानि तऽ ओतेक गन्दा नहि छै तैओ बहुत जगह एहन छै जे गन्दा पानि निकलै छै जे ओहि पानिके लोक छन्नासँ छनलहुँ या कपड़ासँ छानि कऽ ओकरा शुद्ध मटका या बालटिन डिब्बा जे भी छै तऽ ओहि चीजमे रखलहुँ आ फेर ओकरा छानि कऽ पीलहुँ कोनो कीड़ा मकोड़ा नहि रहै छै आ ओ पानिके सभ पीलहुँ छानि कऽ कोनो दिक्कत नहि छै आ साफ रहबे करै छै आ हमरसभके कलोसँ जे छै से ओहिमे कपड़ामे अथि कलमे मूँहमे कपड़ा बान्हि देलहुँ आ छानि लेलहुँ आ ओ पानि सभके देलौँ पीबय लेल या ओनाहितो साफ पानि रहल तऽ कोनो दिक्कत नहि छै बहुत जगह एहन छै जे गन्दा पानि कीड़ा मकोड़ावला रहै छै तऽ ओसभ पानि हुनकासभके छननाइ जरूरी पड़ै छै आओर हमरासभ दिश तऽ शुद्ध पानि रहबे करै छै इएहसभ हमसभ करै छियै आओर की करबै